हेल्ल' अ हेल्ल' आदा आदा दे बुंलाय अ आङो रामसियारि रबिराम रामसियारि आच्चा दे आदा दे

दाथ'

आच्चा आच्चा दायो बर'फोरनि राजनितिया रिजोनेल राजनितियाव गैला बे नेसनेल राजनितियाव हाबबाय दा बर'फ्रा नेसनेल राजनितियाव हाबनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय सारा भारतनि खोथाखौसो सिन्था खालामग्रोबाय सारा भारतनि खोथा सिन्था खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बे संकसनिफ्राय सदियासिम साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाथिं बिथिं गलाघाट कार्बिआंलं बे गवालफारा गुवार एलेखानि खोथाखौ साननो बावगारलायबाय दा बिदिब्ला जोंनि राजनितिया जानांगौमोन जोंनि बे सा सानजा भारताव थानाय बे थागिबि बर'फोरनि राजनिति सिंनि मोन्थोरा बेसो जानांगौ दा नायदो दानि बर'फोरा राजनितिखौ गेलेदों होन्दोंबाबो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मडिजि आरोबाव खनसे प्राइम मिनिस्टार जानांगौ होननाय बे राजनितिसो गेलेदों दा बेवहाय बे राजनितिखौ गेलेदोंबा जों मिथिबाय जे बर'फ्राबो नेसनेल राजनितियाव आखाइ होदों दा बिदिबा जोंहा बेवहाय मोनसेल' गोग्गानाय दं बर'फोरखौ गारनानै नेसनेल राजनितिया भारताव सोलिला दा बे मोनसे बर'फ्राबो नेसनेल राजनितियाव मोनसे डिसाइडिं फेक्ट'र जादों होननानै जों बेखौ बुजिदों

ओं आसलते जों जुदिय' नेसनेल राजनितियाव आगान होदोंब्लाबो आखाइ होदोंब्लाबो जों सा सानजा भारतनि बे बर'फ्रा सा सानजा भारताव राजनितियाव बर'फोरखौनो बुंनांगोन दा बर'फोरखौनो जों मख'नांगोन गुबुनफ्रा एसेबां आवगायनो हायाखै दा बर'फ्रा बे सा सानजा भारतनि बर'फ्रा बिसेसभाबै जों दा ओरैनोब्ला नेसनेल राजनितियाव आखाइ होदोंबाबो आगान होदोंब्लाबो किन्तु बर'नि रिजोनेल मोनसे राजनिति दङ दा बर'नि रिजोनेल राजनिति होनना बुङोबा बिसेसभाबै दा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बि पि एफ आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउ पि पि एल दा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बे बि पि एफ आरो प्रमद बर'नि दैदेनायाव बे इउ पि पि एल बे रिजोनेल पार्टिनि मुरब्बि सानैआ रिजोनेल पार्टिनि चिफ सानैआ बिसोरो हाग्रामाया रिजोनेलनि चिफ जानानै प्रमद बर'आ रिजोनेलनि चिफ जानानै बिसोरो थोंजों नेसनेल पार्टि बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिसोरजों थांनानैसो सारा भारतनि खोथाखौ सिन्ता खालामदों दा जेरै दा जेरै जोंनि आसामनि मोनजिब्रै लक'सभा समस्ति दं बे मोनजिब्रै लक'सभा समस्तियाव बिजेपिआ एघार'जोननिल' नाम फोसावदों मोनथामखौ सोरनोबा लाखिथ'दों होननानै जों बुजिदों दा मोनथामखौ लाखिथ'दोंब्ला जोंनि बे मोनजिब्रैनि गेजेराव मोनथामखौ जेखौ मख'थवाखै बेनि मोनसेया एस टि समस्ति क'क्राझार बे क'क्राझार पार्लियामेन्टारि सिटआ जानो हागौ एस टिखाय बिजेपिआ गावसोरनि फोसावनाय बे अल इण्डिया लेभेलाव जेब्ला गावसोरनि फोसावनाय बे लिस्टआव जिहेथु क'क्राझारखौ मख'थ'वाखै क'क्राझारखौ दोनथ'दों नामा जोंनि बे रिजोनेल पार्टिनि थाखाय आं बिदि बुजिदों आरो दा जिहेतु एन डि एजों इउ पि पि एलआ दङ दा बिदिब्ला बे इउ पि पि एलनि थाखाय बेखौ थफ्ला बोन्ना दोन्दों नामा जों बिदि सान्दों आरोकि दा इउ पि पि एलआ बेवहाय देरहानांगौखाय देरहाखांनानै बे बिजेपिजोंनो ज' जानानै पार्लियामेन्टआव ज' जागोन देलाय बुंलाय आदा

जिब्रै

बि पि एफआबो देरहानो हायो बेवहाय बेथ' सोंलु जाबाय दा जोंनि रिजोनेल पार्टि बि पि एफआनो देरहा बा दा बि पि एफआनो देरहा बा इउ पि पि एलआनो देरहा सोरबा सोरबा सासेया देरहागोन बेयावहाय जिहेतु रिजोनेल पार्टिआसो बेवहाय केण्डिडेचार जागोनबा बेरा फारसेथिं जों नुबाय बेवहाय कंग्रेस हानजाया गर्जन मुसाहारिखौ होलायबाय बिदिबा कंग्रेसा रिजोनेल पार्टिखौ नेयाखै जों बिदि बुजिबाय ओं

आसलते बे डेम'क्रेसि सिस्टेमाव डेम'क्रेसि सिस्टेमाव जेनेबा जोंनि सासे ट्राइबेल बा बर'आनो देरहालांबाय क'क्राझार लक' सभा सिटआव अब्ला बियो क'क्राझार लक' सभा सिटआव ट्राइबेल बा बर'आ देरहादोंबा बे ट्राइबेल बा बर'नि जानानैनो बियो पार्लियामेन्टआव बे मसनखौ लाबोनांगोन दा दा मोनसे खोथायाव दङ आरो दा ओरैलै आदा आदा आदा पलिटिक्सआव जायखि सासेयानो देरहालाङा मानो बियो सेन्ट्रेलाव जाय सरकार थायो बे सरकारखौ मदद खालामब्लानो आरो बियो सरकारनिखौ मदद खालामहैबानो पार्लियामेन्टआव माबा मोनसे बेहाय मसन लाबोबा सरकारा अननायजों बेनि मसननि सायाव बिबेसना खालामो आरो माबा मोनसे बेवहाय मोननो हानायनि राहा थायो किन्तु अपजिसन जानानै थाहैब्ला बेवहाय मोननायनि जेबो राहा थाया राजनितिया बेबायदि दा बिदिब्ला जिहेतु दायो आरो कय एक दिन दंबावो तारिक फोसावाखै आरो बाकि पार्टिफ्राबो बेवहाय बबे समस्तियाव सोरखौ होगोन होआ कुनु मोनसे फाइनेल डिसिस'न लायाखै बेवहाय कंग्रेसआ आरो बिजेपिआल' जिहेतु होदों दासिम गुबुन पार्टिफोरखौ जों दासिम फोसावनाय नुवाखै दा बिदिब्ला आं सान्दों बेबारनि इलेक्स'ना जोंनि बर' जातिफोरनि मोनसे खोब मोजां मोनसे आंनिबा थासारि फैदों जे थासारियाव जोंनि सासे एस टि बा बर' मानसि देरहा होनानै बेखौ पार्लियामेन्टआव आरोबाव खनसे जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ बेवहाय जि प्रेजेन्टेस'न होनो हानायनि बे मोनसे राहा आच्चा देह देह आदा देह देह जोबनायाव खुलुमबाय आदा देह गोजोन्थों